अ हेल' सोरमोन औ अ सोर सासेयामोनबा नोङो नामखो खोन्थानो हागोन ना अ आस्सा आस्सा देलाय बुंलाय बुंलाय अ बिदिसो नामा आस्सा आस्सा गस्ला नोंथांनि ड्रेसआ थालांदोंब्ला इखौ आङो नायगोन हा माने आंनाव गोबां दा कास्टमार फैदोंथ' माने एसे ओइ आंबो हारसिं मावजोबनो हाया नालाय लेबारबो लायो बिसोरो एसे मावनायाव उल्था फाल्था जादों जानांगौ आङो बिसोरनाव एसे नाय नायफामनानै नोंथांनो बे माबाखौ हरनो नाजागानो ओमफ्राय रेटनि खोथायावथ' आं मा बुंगोन थारमाने गासैबो बुस्थु आनो बुहुद बारा जाजोब्बाय रेटफोरा आं बेखायनो दा दाम खमायनायनि खेत्र'आवथ' आङो आवगायावनो नोंथाङा रायज्लायनायावनो आङो आं जेसां हायो खमावसो नाजानानै नोंथांनो दाम दानखादोंथ' बेखायनो आङो रेटखौथ' आं खमायनो हानाय नङा बायदि नुहुरो आं मा बुंगोन दा आं बेखो आं नायग्रोगोन हो आंनि स्टरआव नायग्रोगोन आंनि स्टरावबो थालांदों जानांगौथ' बेयो माने उल्टा फाल्टा गासैनिबो ड्रेस दंना जुदि आं हरफिननो हायाब्ला माबा मोनसे उफाय खालामगोन आं बेखौ नोंथाङा बेखौ टेनसन लानाङा हो जागोन ना औ औ औ औ औ औ जागोन दे आं बेखो आं नोंथांनो खोथा होबाय नोंथाङा जेबो दुखु दाजा आरो ना टेनसन लानाङा आङो दिहुननानै हरनो नाजागोन आंनि आरो बाखि कास्टमारफोराबो मोजांखाना सिगांनिफ्रायनो जेबो बेबायदि भेजाल गैया दे बिदिबा न आं खामानि बेस्थ'बोथ' दोन्थ'नोसै दे आं खबर हरगोन नोंथांनो